तुस मी पुच्छै दे हे सारा कोला में किस चीज़ गी बेल्यू करनी में अपनी लाइफ च ते मीं लगदा टाइम बहुत ज्यादा असेंगी बेल्यू करना चाहिदा कि के जेह्का टाइम ऐ जेह्का हून ऐ ओह् बापस नेईं आंदा ते जियां मतलब शुरू कोला दिक्खा जेह्का बचपन दा टाइम ऐ ओह् बक्खरा हा कोई टेंशन नेई होंदी ही असेंगी बच्चे हे निक्के कोई फिक्र फाका नेईं हा ठीक ऐ न फ्ही जियां बड्डे होऐ फ्ही पढ़ाई दा प्रेशर होई गेआ है न ओह्का टाइम जे अस याद करा ते किन्ना शैल टाइम हा कोई किश नेईं आखदे दोस्तें कन्नै स्हेलियें कन्नै घुमे फिरे खाद्धा पीता कोई टेंशन नेईं ही फ्ही जियां बड्डे होऐ फ्ही प्रेशर बनी गेआ टेन्थ पास करनी फ्ही मेडिकल लैती हून डाक्टर बनना ऐ न मगर औले टेंशन लभदी ते अज याद करो ते सोचने आं कालेज टाइम किन्ना बधिया टाइम हा मतलब ओह् टाइम बापस कदें नेईं आई सकदा पढ़दे बी ऐ हे कन्नै दोस्तें कन्नै रौह्ना में होस्टल च रेही दी ते ओह्दा बक्खरा गै टाइम हा मतलब मम्मी डेडी याद करदे हे मगर फिर बी दोस्तें कन्नै जेहका टाइम हा असें बड़ा किश सिक्खेआ उत्थै आपूं उट्ठना अपने मतलब बिस्तरा सेट करना मतलब बक्खरा गै मतलब इक ऐक्सपीरियंस हा ते टाइम दा बेल्यू करना बडा इंपार्टेंट ऐ असें एह् गै सिक्खेआ गै सिक्खेआ उत्थै बी होस्टल बी सिक्खेआ साढ़े माता पिता ने बी इ'यै सखाया कि टाइम दी कदर करो बेटा जेहका आइयै जाए ओह् बापस मुड़ियै बापस नेई आंदा ते हून अस जेल्लै बड्डे होई गे फ्ही ब्याह् होई गेआ फ्ही बच्चे होई गे हल्ली बी नौकरी च अस अपने टाइम च मतलब इन्नी कदर ऐ कि क्योंकि हर पल इंमपाटेंट ऐ हर पल इन्ना जरूरी ऐ कि अल्ली बी दिक्खो जियां पेेंशटें बी ऐ साढ़ै आंदे न अस उनेंगी टाइम उप्पर उंदा ध्यान रक्खने उंदे टेस्ट सब कुछ बराबर करना क्योंकि हर इक सैकंड बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ ते मीं लगदा ऐ कि थुआढ़ा जेह्का टाइम आंदा तुसें उसी बड़ा ज्यादा बेल्यू करनी चाहिदी ओह्दी कदर पानी चाहिदी जियां साढ़े पा पिता जी आखदे हे निक्के होंदे असेंगी कि जेह्का वक्त ऐ ओह् बापस नेईं आंदा ते कल कम्म तुसें कल च पाया ओह् कदें नेईं औंदा जे करना अज्ज गै उसी कम्म गी खतम करना ते मी इंया लगदा कि सारें गी टाइम दी कदर पानी चाहिदी अपने मतलब टाइम दी कदर आह्गी ते तां गै तुस अग्गें बड़ी सकदे अपने बच्चे गी सखाई सकदे अपनी हर चीज़ तुस ठीक रक्खी सकदे